ایسے تو میں بہت جگہ گھومتی ہوں کیونکہ مجھے گھومنا بہت پسند ہے وہاں کا کھانا کھانا بہت پسند ہے ہر جگہ جاتی ہوں میں گھومنے اور ہر چیز کھایا ہے جیسے میں پچھلی بار سمستی پور گئی تھی تو وہاں ایک سموسا والا ہے اور انکل جی انکل جی ہم لوگ بولتے ہیں ان کا سموسا بہت اچھا بہت اچھا اور ان کے پاس چائے بھی سموسا کھانے کے بعد چائے بھی ملا تو وہاں وہ چائے بھی بہت اچھا تھا بہت ٹیسٹی تھا مجھے بہت اچھا لگا میں بہت انجوائے کی بہت مزہ آیا اس کے بعد پھر ہم لوگ پانی پوری بھی کھائیں ان کے پاس پانی پوری بھی تھا وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن سب سے اچھا ان کا سموسہ تھا اس کے بعد میں پھر وہاں سے ایک بار مدھمنی گئی تھی مدھمنی میں متھلا ہاٹ ہے میں وہاں پورا گھومی بہت گھومی ندی ہے ندی کی چاروں طرف گھومنے کا اسپیس ہے بہت گھوم میں پھر متھلا ہاٹ کے پاس گئی تو وہاں پہ جھوپڑی کا اسٹرکچر بنا ہوا تھا وہ مجھے بہت پسند تھا پرانے زمانے کا چولہا بھی بنا ہوا تھا بہت اچھا لگا دیکھنے میں پھر ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ گیا بیٹھی میں اس کے بعد پھر ہم لوگ پوچھے وہاں کیا کیا بنتا ہے تو وہاں بتایا گیا کہ یہاں کا سب سے زیادہ ہے تو بہت کچھ ملے گا لیکن سب سے زیادہ فیمس ہے مروا مچھی اور مکئی کا روٹی اور مروے کا روٹی تو میں بولی ٹھیک ہے کھا کے دیکھوں گی تو وہ لے کے آئے ان کا لانے کا بھی اسٹائل بہت اچھا تھا بہت زیادہ اچھا تھا وہاں عورتیں کھانا بنا رہی تھیں بڑے بڑے چولہے پہ کھانا بنا رہی تھیں ایک چولہے کے پاس دو دو لیڈیز لوگ تھی اور بالکل وہ پرانے زمانے کا ماڈل بالکل پرانے زمانے کا ہی بنایا ہوا بالکل سارا اسٹیکچر بہت اچھا لگا اور پھر میں وہاں مروے کا روٹی اور مروا مچھی اور مکئی کا روٹی کھائی جو بہت اچھا لگا بہت زیادہ اچھا لگا پھر اس کے بعد ہم آدھا ایک گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے بہت اچھا بھی لگا اور مربے کا روٹی تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا بہت ہی زیادہ اچھا لگا لگا کہ ہاں ہم پرانے زمانے میں آ چکے ہیں بہت اچھا لگا ہاں وہاں جانے کے نئے زمانے کے باوجود بھی پرانے زمانے کا خوب مزہ آیا بہت زیادہ مزہ آیا اس کے بعد پھر ہم گھومیں اور گھومیں اور گھومیں اس کے بعد پھر ہم وہاں دہی پوری کھائے دہی پوڑی کھان وہ بھی ایک جھوپڑی کے ہی اندر بن رہا تھا تو میں سوچھی یہ اتنا پرانے زمانے کا ہر چیز بنا ہوگا پھر بھی نئے زمانے کا چیز تو بولے نہیں اس میں دہی نہیں ہے اس میں مٹھا ہے اور مٹھے کا دہی پوڑی کھائے جو میں نے کب بھی نہیں کھایا تھا اور وہاں کھائے وہاں بہت اچھا لگا بہت زیادہ مزہ آیا اسی لیے میں مجھے گھومنا بہت اچھا لگتا ہے میں خوب گھوم بھی مزہ آیا